जी नमस्ते भैया आप इस्टेनरी वाले भैया बोल रहे हैं जी हाँ आप यश भार्गव भैया बोल रहे हैं जी मुझे लूसेन्ट की किताब ख़रीदनी थी जी तो मुझे बहुत दिन से वह किताब चाहिए थी लेकिन आपकी दुकान बहुत टाइम से बंद है

जी जी तो कितने टाइम तक मिल जाएगी मुझे वह किताब अच्छा तो आप डेट बता दीजिए ना तो मैं उस टाइम पर आ जाऊँगी आपकी दुकान पर जी ठीक है तो उसका प्राइस क्या रहेगा जी वन फ़ोटी नाइन जी ठीक है तो जी मैं आपकी दुकान पर आ जाऊँगी आपका एड्रेस दुकान का बता सकते हैं जी ठीक है मैं आ जाऊँगी आप मँगवा के रख लीजिएगा जी ठीक है थैंक यू सो मच